मैहुर सल'माया जाहैबाय बर' समाज हारिनि मोनसे सल'मा बेखौहाय धरनिध'र औवारिया लिरदोंमोन बेखौ बेयावहाय बिनि केरेक्टारफोरनि मुङा जाबाय बेयाव एक्ट'र महरै गल' मुंनि जोङो नुनो मोनदों आरो एकट्रिस महरै जोङो ददेरे मुंनि आइजो सासेखौ नुनो मोननाय जादों बिसोरो सानैजों हाग्रा बारियाव लोगो मोननाय जादोंमोन ददेरेआ ना गुरनो थाखाय दैमायाव लोगोफोरजों ना गुरनो फैदोंमोन बे समाव बिसोरो फरेसफोरजों होसोजादोंमोन होसोजानानै जेब्ला ददेरेया खारो खारै खारै खारनानै हाग्राथिं खारबोनाय समाव गल'जों सौग्रावफैयो गल'आबो हाग्रायाव मैहुर खालामनो थांदोंमोन मानोना बेहा बियो सासे फरायि सुबुं बिहा फरायनायावबो गैला बेनिखायनो गावनि सासे फंबाय आरो बिमा बिफाखौ माबोरै फिसिनो बेनि थाखाय बियो मैहुर खालामोमोन मै अमा गावनानै फाननानै बियो न'खरखौ सालायोमोन बियो सासे सेंग्रा बैसोनि सुबुंमोन दा बियो बे हाग्रायाव मैहुर खालामनो थांबाय थानाय समावनो ददेरेखौ लोगो मोनो आरो बिसोरो सानैजों फैयो फैनानै बिसोरो बेयावनो मोजां मोननायनि इसाराया सोमजियो आरो बिसोरो न'आवबो थांनो हायाखै मोनाबाय बिसोरो हाग्रायावनो थानानैनो मोनादों न'आवबो फैनोबो हायाखै गामिनि गोदोनि समावथ' हिनजाव हौवा ज' थानाय नुबानो गाज्रि सनदेह' खालामोमोन ना बेनिखायनो बिसोरो सान्थिं माथिं गामिजोंहाय फैनो हायाखै बेखायनो थाखुमा थाखुमा दै सेर सेरजों फैनांदों ओमफ्राय बिसोरो जेब्ला मोनायो होनबा गावनि सासे बिबाजै जानायनि न'आव ददेरेखौ दोनहैदोंमोन दा बियो ददेरेखौ दोनहैनानै अखानायै बिसोरनि न'आव हरसे दोनदोंमोन ददेरेनि बिफाया बिखौ नागिरबाय थादोंमोन बिखौ नागिरनानै बिसोरो फरेस्ट केम्पआव नायफैदोंमोन ददेरेनि गासैबो लोगोफोरखौ हमनानै लाबोजोबदोंमोन फरेस्टारफोरा बेनि उनाव ददेरेआ गैया हारसिं बियो आलादा खारदोंमोन आरो ओमफ्रायो बिनि उनाव दा ददेरे गैयिखाय ददेरेनि बिफाया जोबोद गिनाय मोन्दोंमोन ददेरेआ अबाव थांखो साननानै ओमफ्राय गल'आ गल'आथ' ददेरेखौ लांफानो हाला बेनिखायनो बियो हारसिं साइकेलजों फैनानै ददेरे मोननाव खिथानो होननानै फैदोंमोन बे फैबाय थानाय समावनो ददेरे बिफाखौ लोगो मोननानै लामायाव लोगो मोननानै बियो खिथायो होनबासो ददेरे बिफानि गोसोआ स्रां मोनो ओमफ्राय बिनि उनावहाय ददेरेआ बिनि उनावसो न'आव थाङो बेनिफ्रायनो बिसोरो लोगो मोनलायाखै गोबाव सम बिसोरो लोगो मोनलायाखै गल'आ सासे जोबोद मुंदांखा मुंदांखा मैहुरारिमोन बिखौ रावबो फरेस्टारफ्रानो हमनो हायामोन एसे बियो मैआ माबादि थाबायो अबेथिं अमा थांदों बेखौ आनदाजैनो हमनो हाजोबोमोन दा गल'आ सासे मुंदांखा मैहुरारिमोन